ग्रामीण इलाइक़े में घणो करे त अ पंचायतु जो राज़ हलंदो आहे इन्हनि इन करे माण्हुनि खे अ सहुलतियुनि जो फ़ाइदो न थींदो आहे ऐं माण्हुनि खे जाम परेशानियूं थींदियूं आहिनि